हमरा इलाकामे अहाँकेॅं बहुत बढ़िॅऑं छै अहाँकेॅं मंडिल सब घुमै वाला बहुत सुन्दर अहाँकेॅं एकटा भए गेल अहाँकेॅं तारे माइ तकर बाद भए गेलै अहाँकेॅं की कहै छै बनगाममे अहाँकेॅं मंडिल मंडिल भए गेलै बाबाके बनगाममे तकर बाद अहाँकेॅं भए गेलै जाए कऽ की कहै छै हैया कारू बाबा थान जाए के भए गेलै अहाँकेॅं मटेश्वर बाबा कुशेश्वर बाबा अहाँकेॅं एतना दूरामे बढ़िऑं स्थान जाय चाहै छियै तऽ बहुत बढ़िऑं सुन्दर घुमै वाला सब छै कारू बाबा तारा माइ मटेश्वर बाबा बनगाममे बाबा जे छथिन बाबाजी बाबा एतना दूरा मे बहुत सुन्दर मंडिल छै घुमै फिरै लए अहाँकेॅं जे बहुत सुन्दर आबै छै कहाँ कहाँ सँ आदमी मिलै लए पूजा करै लए तारा माइके अहाँकेॅं कारू बाबाके अहाँकेॅं मटेश्वर बाबाके कुशेश्वर बाबाके बहुत बहुत अहाँकेॅं बढ़िआ सुन्दर छै देबन बाबाके आ बनगाममे बाबाजी बाबा मंडिलके ओहोठाम पूजा होइ छथिन बढ़िये